हां जी हां जी हां महाराज हां जी हां जी हां आई गेदे अच्छा कोई हां बिलकुल होई जा मगर त्रै चार दिन दा प्रोसीज़र होंदा एह् लम्मां ते कोह्की दाढ़ ई ऐ तुसेंगी पीड़ किन्ने किन्ने दिनें शा पीड़ ऐ एह् कोई कोई निं म्हाराज होई जाह्ग त्रै चार दिन दी ऐ प्रोसीज़र ते होई जाह्ग बिलकुल तुस क्लीनिंग हां जी दस ज्हार रपेऽ कोला स्टार्ट होंदी फ्ही डिपेंड करदी किन्नी किन्नी मैंह्गी आह्ली बी होंदी इ'यां दस ज्हार कोला स्टार्ट होई जंदी महाराज असें ई केह् ऐ अस सस्ती करी ओड़ने आं मगर फ्ही दंद थुआढ़े गै न अस पाई ओड़ने आं अस करी ओड़ने आं सस्ती कोई निं म्हाराज आई जाएओ सोमबारें